दै दै बिमायाव ना गुरो जों नाया माबा सिंगि मागुर नास्राय बोथिया मोनो बिमाया बिमा दैयाव बैयाव दै बिमा गिदिराव जों जे हौवाफ्रा जेजों सारो हिनजावफ्रा जेखाइ खबाइजों गुरो सारो नाया थथा जाम्बि नाथुर ना बोथिया नास्राय सिंगि मागुर ओमफ्रा माबा मा होनोमोनलाय गान्दा गागेबो मोनो थथा जाम्बि मोनो दैया बै बिमा दैयाव गुरो सारो सारब्लानो मोनो नाया नाया र' ना बोरमाबो मोनलायलाङो ओमफ्राय माबा सिंगि आरो मागुर आरो नास्राय गोरि बेदि मोनो जा खस्थ' ना गुरनो जि गोथौ गोथौ दैया सारनोनो हालाय लायबावा जों बेखौनो सारनानै लाबोयो सेरनै सेरथाम सेरब्रै बेदि मोनो नाया दै बिमायाव बिमायाव मोनो एलेंगा ना बोरमा ओमफ्राय गान्दा गागेब सिंगि मागुर नास्राय गोरि ओमफ्राय ना एलेंगा मोनबोयो मोनो एसे एसे खबाइसे खबाइसे दै रानब्ला खबाइसे दै गिदिराव एसेल' मोनो बै दै बिमायाव दै बिमाया जा गिदिद होमब्लाबो गुरो गुरनानै फाननानै जायो ना बोरमाबो मोनलायलाङो ना बोरमा बोरमा ना बोरमा मोनो एलेंगा नास्राय गोरि ना बोरमा नाथुर थथा जाम्बि सिंगि मागुर खुसिया ओमफ्राय बामि थुरि मोनो जेखाइजों गुरो जेखाइजों जेखाइ खबाइ ओमफ्राय गोथौथार दैया गोथौथार गोथौथार जान्जिसे बारनानै सारनाङो गुरनांगौ सेरसे मोनो माबा माब्लाबा सेरनै मागुर सिंगि नास्राय गोरि थथा जाम्बि ना बोथिया खुसिया ना गोरि थथा जाम्बि गान्दा गागेब बोथिया नास्राय गोरि ना बोरमा ओमफ्राय माबा सिंगि खुसिया ना बोथिया मोनो बैयाव बिमायाव बिमा दैयाव बिमा दैयाव मोनो नास्राय गोरि सिंगि बोथिया नास्राय बिदि मोनो सेरनै सेरथाम बेदि मोनो नास्राय गोरि बोथिया नास्राय सिंगि थथा जाम्बि मोनो जेखाइजों खबाइजों गुरनांगौ सारनांगौ नङाब्ला मोना बिमायाव बिमा दैयाव बिमा दैयाव सान्दुं गोसा सारनोनो हाया बारनांगौ दै बारनानानै सारदो गुरदो थथा जाम्बि नास्राय बोथिया एलेंगा नाथुर खुसिया बामि थुरि मोनो सेरसे सानसे सारब्ला सेरसे फुंनिफ्राय सारब्लासो सेरसे मोनो बिमायाव बिमा दै बारनाय दै गिदिद जेखाइ खबाइ जे फासि लांनांगौ होमब्लासो मोनो नाया एलेंगा नास्राय बोथिया नाथुर खुसिया मागुर सिंगि नास्राय गोरि